असांजे खेत्र में जेके प्रोफेशनल डॉक्टर त घणेई आहिनि पर उन्हनि खे ॾाढी मुश्किलुनि जो बि सामिनो करिणो पवंदो आहे जीअं अस्पताल में घणेई जॻहि मशीनियुनि जी घटी हूंदी आहे ऐं किथे हू दवाऊं कोन हूंदियूं आहिनि या त वॾो डॉक्टर न हूंदो आहे ऐं मरीज लाइ न हूंदा न पलंग हूंदा आहिनि न ऑक्सीजन हूंदा आहिनि न सिलेंडर हूंदा आहिनि ऐं घणेई जॻहि त ब्लड जी बि कमी थींदी आहे तंहिं करे डॉक्टर असांखे हेॾा होॾा रेफर कंदा आहिनि की हेॾा मशीनूं कोन आइन ऐं हेॾा इहो जांच कोन थी सघंदी त तव्हांखे ॿिए हंधि वञी जांच कराइणी पवंदी ऐं दवाऊं बि जेके खपंदियूं आहिनि त उते मिली न सघंदियूं आहिनि तंहिं करे असांखे ॿिए हंधि वरी मोकिलींदा आहिनि चाहे ब्लड जा सेंपल हुजनि त ब्लड जी जांच बि मशीनूं न हूंदियूं आहिनि लैब में त हुन लाइ बि असांखे ॿिए हंधि मोकिलींदा आहिनि की तव्हां ॿिए हंधि जांच कराए अचो त घणेई अस्पतालुनि में असांखे ॾाढो सामिनो करिणो पवंदो आहे किथे वरी डॉक्टर प्रोफेशनल हूंदा आहिनि त किथे वरी डाक्टर प्रोफेशनल न हूंदा आहिनि किथे नर्सू सही हूंदियूं आहिनि त किथे ॿियूं नर्सू सही न हूंदियूं आहिनि किथे वरी ग्लूकोज़ हूंदा आहिनि त किथे वरी ग्लूकोज़ कोन हूंदा आइन तंहिं करे इन जांचुनि जी कमियुनि जे कारणि बि मरीज खे हेॾा होॾा भिटिकणो पवंदो आहे ऐं बेहदि ॾाढी मुश्किलनि जो सामिनो बि करिणो पवंदो आहे ऐं उन खां पोइ वरी हिन एम्बूलेंस जीअं हिकु इकहठि जीरो ते घुराइणी पवंदी आहे त एम्बूलेंस बि सही टाइम ते मरीज लाइ उपलब्ध न थी सघंदी आहे तंहिंखें बैदि मो बेहदि ॾाढी मुसीबतनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे ऐं जीअं त किथे वरी एम्बूलेंस हली न सघंदी आहे रस्ता अहिड़ा थींदा आहिनि उबड़ खाबड़ त मरीज खे काफ़ी तकलीफ़ थींदी आहे ऐं किथे वरी डॉक्टर बि न उपलब्ध थी सघंदा आहिनि अगरि डॉक्टर वॾा डॉक्टर बि न हूंदा आहिनि जेसिताईं मरीज वेचारे खे इंतिज़ारु करिणो पवंदो आहे जेसिताईं उते डॉक्टर अचे त इहा कमियूं थींदियूं आहिनि त डॉक्टरनि खे याने वॾनि डॉक्टरनि खे बि उते हुजणु खपे अस्पतालुनि में ऐं नंढा नंढा जेके नंढियूं नंढियूं रुकाव ईअं लॻाईंदा आहिनि कैंपू त उते बि सहुली तरह डॉक्टर न मिली सघंदा आहिनि मरीज वेचारो जेसिताईं वेठो हूंदो आहे त किथे त पलंग बि न हूंदा आहिनि किथे हिकु हिकु ॿ ॿ मरीज रखी गॾु विहणो पवंदो आहे या त डॉक्टर जो वरी इंतिज़ारु करिणो पवंदो आहे ऐं डॉक्टर बि जिते सुठा हूंदा आहिनि त उते मशीनूं उपलब्ध न हूंदियूं आहिनि उन जी कमियूं थींदियूं आहिनि त या त वॾो डॉक्टर न हूंदो आहे मरीज लाइ पलंग न हूंदा आहिनि किथे वरी ऑक्सीजन न सिलेंडर न हूंदा आहिनि किथे वरी ब्लड जा सेंपल उपलब्ध न हूंदा आहिनि लैब में जांचूं लाइ कुझु मशीनूं न हूंदियूं आहिनि ऐं जांच जे लाइ डॉक्टर असांखे चवंदो आहे लैब में जांच कराए अचो उहो लैब में इहा मशीन आहे कोन त तव्हांखे ॿिए हंधि जांच कराइणी पवंदी त तंहिं करे बेहदि मुश्किलुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे डॉक्टरनि ऐं नर्सुनि खे अलॻि अलॻि अस्पतालुनि में रेफर बि कंदा आहिनि ऐं जंहिं करे सहुली तरह उपचार बि थी कोन सघंदो आहे